हलो राजेश मां भरत थो ॻाल्हायां मुंहिंजी नौकरी लॻी चुकी आहे जिते नौकरी लॻी आहे उन चयईं पघारु बैंक खाते में मिलंदई बैंक खाते में जो पैसा ईंदा उहा पघारु ईंदी त हुन लाइ चयनि की बैंक में खातो खोलाए बैंक में खातो खोलाइणु वयुमि त उन्हनि चयो पैन कार्ड ज़रूरी अथव और पैन कार्ड जा ॾाढा फ़ाइदा ॿुधायईं की पैन कार्ड ठहण खां तुंहिंजो टैक्स बचंदो टैक्स लॻंदो कान घटि लॻंदो त हिन हिसाब सां मूंखे पैन कार्ड ठाहिराइणो आहे और मूंखे सलाह ॾियो मूंखे ॿुधायो की पैन कार्ड ठाहिराइण लाइ छा छा पन्ना खपनि कहिड़ा कहिड़ा डोक्यूमेंट लॻाइणा आहिनि हुन दस्तावेज़नि जे हिसाब सां मां तव्हां खे दस्तावेज़ ॾियां पोइ पैन कार्ड केतिरे समय में ठही अची वेंदो ॿुधाइजो